बाइक की दुनिया मै कुछ सबसे बड़े ट्रेंडमार्क जैसे कि आइ ताइवन नीदरलैंड चीन और हंगारी जैसे कई स नियमित विनिर्माण सुविधाएँ हैं नीदरलैंड साइकिललिंग को लेकर गंभीर है और राजनात राजधानी दुनिया में सबसे अधिक बाइक अनुकूल शहरों में से एक है लोगों की तुलना में बाइक अधिक हैं और शहरों की पचास परशेंट से अधिक मात्राएँ बाइक पर की जाती हैं बिस्म